ہیلو کون ہیلو مونالیزا ٹیلر سے بات کر رہی ہوں کیا سِلانا تھا آپ کو اچھا اور جی اوکے تو میں پانچ سو روپئے پانچ سو روپئے لوں گی اور اور آپ کو دو تین دِن میں مِل جائے گا وہ تو ایکسٹرا چارج لگے گا اُس کے لیے اور تو پھر ہو جائیں گے ایک ہزار ہو جائیں گے نہیں نہیں تو آپ نہ ایک کام کریں آپ کو جلدی چاہیے تو پیسے بھی جلدی لینے زیادہ لگیں گے پیسے بھی نہیں آپ پھر ارجنٹ کہہ رہی ہیں تو نہیں ڈبل ہی لگتا ہے آپ کوئی سے بھی ٹیلر کے یہاں چلے جائیں گے تو وہ ایک ہزار ہی لے گا اگر آپ کو دو دِن مِلنے چاہیے تو میں پانچ سو ہی لے لوں گی نہیں نہیں میں ایک ہزار ہی لوں گی اگر آپ کو جلدی چاہیے نہیں نہیں ایک ہزار ہی لگیں گے آپ ورنہ تو نہیں آپ ایک ہزار ہی لے ایک ہزار ہی لوں گی میں ورنہ آپ کہیں اور سے سِلوا لیجیے پانچ سو ہی لگتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو دو تین دِن میں چاہیے تو پانچ سو لگ جائیں اور ویسے ایک ہزار ہے جی بلیماران کے پاس سے گلی قاسم جان کے آ نُکڑ پر ہی ہے علیزہ ٹیلر کے نام سے ہے اور بارہ بجے سے سات بجے تک جی آپ کبھی بھی آنا سنڈے کلوز رہتی ہے جی ٹھیک ہے چلیے